गोदोनि दोरोङारि गेलेमुफोरा बुंनो थाङोब्ला दानिजों गोबां फाराग दङ गोदोनिया फोथारफोराव थांनानै गथ'फोरा बायदि रोखोमनि खेला गेलेयोमोन जेरैहाय नारें जुमब्राखौ बल जोनाय खै गेलेनाय हुदुदु गेलेनाय गिला गेलेनाय बेबायदिनो थाखोमालायनाय बेफोरबायदि गोबां खेलाफोरखौ गेलेयोमोन दा नाथाय जोङो नुनो मोनबाय गोदान मुगायाव एबा दानि गोनोखोनि मुगायावहाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेबायदि फोथाराव थांनानै गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनला गोबां रोखोमनि मबाइलावहाय गेलेनाय जोङो दा नुनो मोनसै दा बेबायदिनो न'आव जनानैनो गथ'फोरा मबाइल आखायाव लानानै मबाइलावनो बायदिसिना गेम गेलेनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो दा होन्नानै बुङोब्ला गोदोनि आरो दानि जेनोखि गेलेनाय बे गेलेनाया गोबाङैनो फाराग जाबोबाय बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जेनोखि गेलेनाय बे गेलेनायनि जेबो सिनखौनो जों दा नुनो मोनै बादि जाबाय दासिमाव जोङो सासे सानै गथ'फोरखौ जोङो बल गेलेनाय एबा बेबायदिनो काबादि गेलेनाय बेफोरखौहाय जोङो एसे एनै नुनो मोनो नाथाय गोदो जेरैबादि गेलेयोमोन खै गेलेनाय एबा बल गेलेनाय बेफोरो जाहैबाय गोदोनि दिननिया बेलासि जानाय लोगो लोगो गथ'फोरा फोथाराव थांनानै ज' ज'यै बेफोर खेलाखौ गेलेयोमोन